सिगांआवनो आंङो गेलेग्रानि सुबुंनि मुंखौ बुंग्रोनि हलिचरन नार्जारि दुर्गादास बर जमुना बर आरोबाव अंकुसिटा बर दा बेफोरो बिथांमोना बिदिनो इनटारनेसनेल नेसनेल अलिम्पिकफोराव गेलेयो दा गेलेनायनि गेजेरजों गोबां मेदेलफोर मोनबाय दा मेदेलनि सायाव जोंहा हलिचरन बिथाङा आइ एस एल गेलेनायाव मोनसे बान्था मोन्नाय जादों दा बेजों गेलेनायनि सायावनो गोबां गेलेगिरिफ्रा दिनै दावखोलांगासिनो दंङ गेलेनायजों दा मेदेलखौ मोन्नो थाखाय गोबां जुजिनांगौ जायो दा बे ट्र'फि मोन्नो थाखाय गोबां जुजिनांगौ जायो दा बेफोरनि सायाव आंङो बाहागो लानायखौ नुयो जे जेरै दुर्गादास बर'मोना फुटबलाव जोबोद मोजांङै गेलेनानै गोबां नाम खालामबोनो हादों दा बेखौ सारा भारतावनो मिथिजानाय जेरै हलिचरन दुर्गादास बर दानि बे जाखांफुनाय फुटबल गेलेगिरि गोबां रोखोमनि गेलेनायजों लोगोसे जेरै जमुना बर' अंकुसिटा बर'मोनहा गोबां नामजादा जानो हादों आरो ट्रफि मोनाखैब्लाबो मेदेलफोर मोन्नानै बिसोरनि मुंखौ पेपारै कागजै नुनो मोन्नाय जादों मबाइलाव नुनो मोन्नाय जादों दा बेफोरखौ लानानै बेखिनि